देखें तो हमारे पास लगभग चौबीस घंटे ही बिजली है परंतु कभी कभी पंद्रह से बीस मिनट की बिजली की कटौती होती है सब से ज़्यादा कटौती बारिश के मौसम में होती है बारिश के मौसम में पेड़ पौधे कभी कभार तार के ऊपर गिर जाते हैं तो जिस से कि बिजली जो सप्लाए है वो प्रभावित होती है और हमारे यहाँ कटौती होती है यह कटौती कभी कभार तो दिनभर के लिए होती है कभी कभार दो तीन दिन के लिए होती है एक दो साल पहले भोपाल में जब बहुत तेज़ पानी और आंधी आई थी तो यह कटौती तीन दिन के लिए हुई थी इस में मतलब बारिश तीन दिन गिरी थी और डेढ़ दिन तक लोगों के यहाँ बिजली नहीं थी लोगों के घरों में पानी भर गया था और उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था